اتر پردیش کی روایتی فنون اور دست کاریاں صدیوں پرانی ہیں اور ان کی خصوصیات مختلف علاقوں کی مخصوص تہذیبوں اور روایات پر مبنی ہیں ان دست کاریوں میں ٹکسٹائل مٹی کے برتن زیورات لکڑی کی مصنوعات اور دیگر فنون شامل ہیں ہر فن کی اپنی خاصیت اور طریقے ہوتے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں یہاں چند مشہور دست کاریوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں گورکھپور میں ٹیرہ کوٹا مجسمے بنانے کی روایت صدیوں پرانی ہے یہ مجسمے مختلف دیوی دیوتاؤں جانوروں اور روز مرہ کی زندگی کے مناظر کو دکھاتے ہیں قنوج پرفیوم قنوج کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے یہاں کے عطر دنیا بھر میں مشہور ہیں عطر بنانے کا عمل پرانی تکنیکوں پر مبنی ہے جس میں پھولوں جڑی بوٹیوں اور دیگر خوشبو دار پودوں کو پانی کی بھاپ میں پکایا جاتا ہے اور پھر ان کا عطر نکالا جاتا ہے یہ دونوں فنون خاندانی پیشہ ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آتے ہیں عطر سازی کی تکنیکیں خاندان کے بزرگ افراد نئے نسل کو سکھاتے ہیں بنارس کی ساڑیاں اپنے نفیس بنائی اور زرعی کام کے لیے مشہور ہیں یہ ساڑیاں شادیوں اور دیگر تقریبوں کے لیے خاص ہوتی ہیں ریشم یا کپاس کے دھاگوں سے بنی یہ ساڑیاں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں اور ان پر زریں اور دیگر نقش و نگار کا کام ہوتا ہے آگرہ سنگ مرمر کے کام کے لیے مشہور ہے خاص طور پر تاج محل جیسی عمارات میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر یہ روایتی فنون اور دست کاریاں اتر پردیش کی ثقافتی ورثے کی نشانی ہیں ان کے منتقلی کے عمل میں خاندانوں کی روایات اور مقامی تربیتی مراکز اہم کردار ادا کرتے ہیں مقامی میلوں نمائشوں اور تربیتی ورک شاپس کے ذریعے بھی نئی نسل کو ان فنون سے روشناس کرایا جاتا ہے